मां लंबे बाइक टूर ते त हिकु ई दफ़ो वियो आहियां उहो बि पंहिंजे पप्पा सां गॾु मां कटनीअ खां सतना ताणी वियो आहियां बाइक ते पंहिंजे पप्पा सां गॾु और अस मां जंहिंमहिल पप्पा सां गॾु बाइक ते वियो हुउमि त मुंहिंजी असांजी गाॾी जेकी हुई उन जो पिछलो टायर पंचर थी वियो हुओ जंहिंजे करे असांखे ॾाढी दिक़त वई हुई और लंबो हाइवो हुओ उन विच में उन टाइम ते हिकु किलोमीटर ॾेढ किलोमीटर ताईं त कोई बि पंचर वारो न हुओ जंहिंजे करे असांखे ॾाढी दिक़त वई तंहिंखां पोइ हाणे अगरि कॾहिं बि पप्पा या मां पप्पा सां गॾु हिकु वारी हाणे वरी वियो आहियां त असां जंहिंमहिल बि बाइक ते निकिरंदा आहियूं त असां सां गॾु हिकिड़ी पंहिंजी सां गॾु हिकिड़ी टूल किट खणी निकिरंदा आहियूं जंहिंसां की असांखे पैंचर ठाहिण में हुते दिकत न वञे असां पंहिंजी गाॾीअ जो पैंचर हाणे पाणे ई ठाहे वठंदा आहियूं अगरि केॾीमाल्हि थींदी आहे त इहा ॾाढी सुठी सुविधा असांजी आहे अगरि असांखे टूर ते वञिणो आहे त ईअं टूल किट असांखे पाण सां गॾु हमेशह खणी घुमणु खपे जंहिंसां जीअं की असांखे किथे बि कहिड़ी बि दिक़त न वञे